मूंखे तव्हां पंहिंजे ज़िंदगीअ बाबति ॼाण ॾेयो हा मुंहिंजो नालो प्रदीप लीलवाणी आहे अने सम्झो के मुंहिंजो जनमु जयपुर गाम में थियलु आहे राजकोट जिले जो जयपुर गाम उणिवीह सौ नेवासी में अने असां जयपुर खां पोइ केसोदरा हूंदासीं अने हीअंर सम्झो के लास्ट अठ साल जहिड़ो थियो आहे पंहिंजो रे सूरत में सिफ्ट थिया आहियूं त सूरत में बि सम्झो के अठे साल में सम्झो कुझु वीह कम एक्सचेंज कया उन में बि विच में घणो समय विच में लोकडाउन बि आयो अॼु का टे चारि साल पहिरियों सूरत में त लोकडाउन खां पोइ जाम माण्हुनि जी सिचुएशन ख़राब हुई तंहिंखां पोइ हाणे हाणे ॿ साल थिया आहिनि के माण्हू व्यवस्थित लाइन ते चढ़िया आहिनि अने असां बि मतिलबु लोकडाउन खां पोइ मतिलब थोरो दिक़त में वियासीं हाणे हाणे नंढरो जो ॿीहरो कमु खयों आहे त इए ऑनलाइन वारो फूड डिलीवरी जो हो कम जे बहाने असांजो कम हलायो बि था इहे जॉमेटो स्विगी ऑनलाइन जो पहिरियों त असांजो कमु ॿियो हुयो अॼ खां पंज सत साल अॻु के भई होलसेल जो कम हो तंहिंखां पोइ लोकडाउन लॻण खां पोइ छा जाम माण्हू दिक़त में आया त हुन सां गॾु पोइ असां बि दिक़त में आया असां के इनवेस्ट न कयो होअण जे कारण ई नओ इनवेस्ट वारो कमु आहे भई जंहिंमे हिकु रुपियो बि इनवेस्ट कोन्हे उन लई पोइ छा आहे के सम्झो पाण खे पंहिंजो मुनाफ़ो ई खरिणो आहे अने परसा जे कम में छा इनवेस्ट हूंदो त हुन जो इनवेस्ट में छा आहे हलंदो बि हुयोसि असांजो कमु पर दिक़त छा आहे की लोकडाउन खां पोइ छा आहे जाम मतिलबु माण्हू एक्सचेंज एक्सचेंज थी विया उन खां पोइ वरी असां समय रहंदे हूअ चेंज करे छॾियो अगरि भई चवंदा इन की समय सां गॾु माण्हुनि खे अगरि बदलाइणी आहे अगरि समय सां गॾु पाण न बदलंदासीं समय पाण खे बदले छॾींदो मतिलबु हीअ समय रहते रहते रहते सम्झो के सत अठ धंधा त चेंज करण खां पोइ हीअंर लास्ट पंहिंजो पड़ाव ते आहे के भई इहो ई जॉमेटो स्विगी फूड डिलीवरी जो कंदा आहियूं छा आहे के हुन में महीनो जो हलंदो आहे असांजो कमकार के सम्झो अण आई आहे टीह हज़ार जे अंदरि जी इंकम थी वेंदी आहे मतिलब कंहिंमहिल पंद्राहं बि थींदी आहे कंहिंमहिल अरिड़हं बि थींदी आहे वीह बि थींदी आहे जेतिरो टाइम ॾींदा आहियूं ओतिरी थी वेंदी आहे सम्झो मतिलबु वीह ॿावीह टेवीह जहिड़ो अची वेंदो आहे जेकर के ॿावीह टेवीह हज़ार पंजवीह हज़ार जे अंदरि असां हलंदो रहंदो फस्ट क्लास जीवंदो रओ हलंदो रहंदो आहे पर हले जेको बि आहे के पंहिरो अगरि तव्हांखे हीअंर धीमे धीमे धीमे धीमे हले बि थो कमु कार फस्ट क्लास